नेईं अजें ते ग्राएं दे बिच्च जेह्ड़ा अपना हैल्थ केयर दा सिस्टम जेह्ड़ा एह् घट्ट ई बने दा ते जदूं कोई बमार होई जंदा ऐ ते अपने अस्पताल बिच्च जाइयै गै अपना लाज करान्ने होन्ने आं ते अपनी जेह्ड़ी इम्प्रूवमैंट ऐ ओह् अस्पताल जाइयै विजट करियै ते उत्थै गै चेंज होंदी ऐ ते बाकी ह्ल्ली ते ग्राएं दे बिच्च कोई हास्पिटल निं बने दा बी ते जदूं कोई बमार बमूर होई जंदा ते ओह् अस्पताल जाइयै ते फिर गै इम्प्रूवमैंट औंदी ऐ दोआई दबूई लेइयै डाक्टर कोलूं ते फिर गै शरीर च जेह्ड़ी ऐ इम्प्रूवमैंट औंदी ऐ